हँ सर गोर लगैत छी की हाल चाल समाचार यऽ सर बस सर कनिटा हैया लास्ट सेमेस्टरमे छी जनरलिज्मके दू सेमेस्टर तऽ भऽ गेल छै आर सोचलहुँ हँ जर्नलिजम खतम करैके बाद अपनो काज शुरू करी आर अहाँ तऽ पुरनका जर्नलिस्ट छी सहरसाके आर अहाँकेँ बहुत एक्सपीरियन्सो यऽ सहरसाके लए कऽ जर्नलिजममे सहरसा गाँवके लए कऽ हम चाहैत छी की सर अपन एक्सपीरियन्समेसँ किछु हमरो सबकेँ बाँटू आर किछु हमरा सबकेँ बताबु कि केना की सहरसामे यऽ केना अहाँ शुरू कए सकैत छी जी सर जी सरजी मतलब ओएह सब पूछैके रहए कि सहरसामे जेना जर्नलिस्ट काज शुरू करबै तऽ एहिमे कोनो दुविधाके बात तऽ नहि ने छै या फेर कोनो दुविधा बिचमे आबि जाइ कोनो सङ्कट आबि जाइ फिर केओ रोक टोक लगा दै ओएह कऽ लए कऽ

आर मतलब कोन कोन टॉपिक पर मतलब कतऽ कतऽ सहरसामे एहन जगह छै जे विशेष भेल जतऽ हम शुरू कए सकैत छी ई सब कनिटा अहाँ हमरा बता देबै तऽ जी सरजी आर सर मतलब हम पहिने कहलहुँ कि हमर दोस्त सब कहैत रहए कि बाहर चलि जाए लए जर्नलिस्ट लेकिन हम कहलहुँ जहन हमर अपन सहरसे जिला यऽ तऽ ओतऽ सँ हम किआ नहि काज शुरू करब ई विचार सर अहाँकेँ केहन लागल जी सर अर सरजी कहलहुँ जेना जर्नलिस्टके हम काज शुरू करबै तऽ जरुरी छै कोनो हमरा न्यूज चैनलेसँ जुड़ै पड़तै मतलब ठीके यऽ सरजी ठीक यऽ